में रैप सुनना पसंद करना ते ओह्दे बिच्च जेह्ड़ा जैज़ पोप ट्रैक बीट ओल्ड स्कूल न्यू स्कूल ड्रिल यू के ड्रिल इस तरह् दा म्यूजिक मिगी बड़ा पसंद ऐ इवन कि रैप में सुनना बी ऐ ते में लिखना मेरा जेह्ड़ा फेवरट सिंगर ऐ ओह् ऐ बोहिमियां हनी सिंह कृष्णा मुफड़ में लोकल म्यूजिक दे बारै गल्ल करां ते मिगी बैंसी लाल जेह्ड़ा ओह् बड़ा पसंद ऐ बैंसी लाला दे बारे च अगर में गल्ल करां ते ओह् डोगरी सिंगर ऐ डोगरी बिच्च ओह् गाने गांदा ते ओह्दा इक बड़ा फेमस गाना ऐ कि कैंचू कैंचू करियै बट्टा तेरे बाल कटाने न मेरा ओह् जेह्ड़ा फेवरट सिंगर ऐ फेवरट सिंगर होने दे बाबजूद ओह् जियां कि कोई मुन्नन सैरामनी होई गेई ठीक ऐ मुन्नन सैरामनी बिच्च गांदा ओह् ते मतलब काफी फेमस आर्टिस्ट ऐ तुस आक्खो ते स्पैशली जेह्ड़ा उ'नें डोगरी कल्चर बिच्च जेह्ड़ा कम्म कीता ओह्दा ते में वर्डस बिच्च में ऐक्सपलेन ई निं करी सकदा महाराज उ'नें काफी अच्छा कम्म कीता ते बाकी अगर मेरा पर्सनल चाईस पुच्छो तुस ते इ'यां बोहिमियां होएआ हैना बादशाह् होएआ एह् मेरे जेह्ड़े रैपर जेह्ड़े न एह् मिगी बड़े पसंद न परसनली बाकी अगर तुस मिगी पुच्छो कि रैप छोड़ियै डोगरी आर्टिस्ट दी में गल्ल करां लोकल म्यूजिक दी बैंसी लाल जेह्ड़े न ओह् मेरे काफी फेवरट सिंगर न उं'दा इक गाना कैंचू कैंचू करियै बच्चा तेरे बाल कटाने न जेह्ड़ा स्पैशली मुन्नन सैरामनी जेह्ड़े मुंडन सैरामनी आखदे न ओह्दे बिच्च काफी मतलब जेह्ड़ा चार चार चांद लाई ओड़दे ओह् होर स्पैशली आक्खां अ'ऊं ते अगर में इस लोकल म्यूजिक दे थ्रू डाक्टर मनोहर लाला शर्मा दी काफी बड़ाई करदे न ओह् अगर में गल्ल करां अपने बैंसी लाल शर्मा दी दूआ कालो महाशी उं'दा इक गाना कि डेंगू मच्छर बुरा डेंगू मच्छर दी गल्ल करां ते गर्मियें दा सीजन ऐ डेंगू मच्छर दी इस बेल्लै बमारियां बड़ियां फैला दियां साढ़े जेह्ड़े डोगरी आर्टिस्ट न ओह् कल्चर दे कन्नै कन्नै बमारियें उप्पर बड़ा कम्म करदे कुछ उ'ऐ जेह् बी आर्टिस्ट न जियां वर्षा जम्बाल होई जेह्ड़े क्रैड्ट बगैरा करदे लेकिन नेईं में आक्खां कि चलो ठीक ऐ फिर बी प्रमोट करदे ओह् मतलब ठीक ऐ लगभग अगर साढ़े डोगरी म्यूजिक दी गल्ल करो ते डोगरी इंडस्ट्री जेह्ड़ी ऐ न काफी अग्गैं बधा दी ऐ बौह्त अच्छा स्पैशली बैंसी लाल जी मेरे फैवरट न